हां जी बाल कटाने केह्ड़े बाल कटाने न हां स्टैप करने न जां केह्ड़े करने न स्टैप कराने न अच्छा पैसे लग्गने पैसे लग्गने न पैसे लग्गने न पंज सौ रपेऽ हां जी हां बड़ा मैंह्गा ऐ तुस आएओ घट्ट करी ओड़गे फिर करी लैग्गे थोह्ड़े घट्ट